सिंधीअ में हिकु कहावत आहे त टेक्नोलॉजी वरदान बि आहे त श्राप बि असांखे टेक्नोलॉजी मां घणा ई फ़ाइदा बि थिया आहिनि पर टेक्नोलॉजीअ जे करे घणियूं ई मुसीबतुनि जा सामिना बि करणा पिया आहिनि जीअं त मोबाइल मोबाइल जॾहिं खां शुरू थियो उन टाईम खां मोबाइल जे करे केतिरा ई कमु धंधा बंदि थी विया जीअं त अलबमनि जो कमु मोबाइल अलबम खाई वियो अॼु कल्ह जा माण्हू अलबम वठनि ई न था पर पंहिंजे मोबाइल में ई तस्वीरूं सम्भाले रखनि था जंहिंजे करे जिन माण्हुनि जा अलबम जा कम आहिनि उन्हनि जे कमाईअ ते वॾो असरु पइजी वियो आहे ॿियो त हाणे इहो बि ॾिठो वियो हुयो त जॾहिं कोविड हो उन टाइम में सभिनी टीचर्स खे या सभिनिन माण्हूनि खे जेके ऑफिस में कमु कंदा हुया उन्हनि खे चयो वियो हो त घर मां ई कमु कयो घर मां ई कमु कयो जंहिंजे करे हू छह महिना साल ॿ साल घरु वेठे हिननि कमु कयो जंहिंजे करे हू घर में ई कमु कंदा हा त ॿाहिरि कंहिंसा हुननि जो ॻाल्हाइणु न थींदो हुयो उन सां छा थींदो आहे त माण्हू टेंशन अगरि कुझु बि आहे त उहो पंहिंजो शेअर न करे सघंदो हो छाकाणि त ॿाहिरि वञणु माण्हूनि जो बंदि थी वियो हुयो घर में वेठे ई कमु कंदा हुया वर्क फ्रॉम होम कंदा हुया त उन जे करे डिप्रेशन थियण जा बि चांसेस वधी वेंदा आहिनि त इन करे सचु चयो वियो आहे त टेक्नोलॉजी असां लाइ हिकु सुठी ॻाल्हि आहे टेक्नोलॉजी हिकिड़ो वरदान बि आहे पर गॾो गॾु असां लाइ हिक श्राप बि आहे